सारे इंडिया दे जेह्ड़े मेन पापुलर बड़े करैक्टर योगा दे न जेह्ड़े उ'नें लिखेदा कि योगा करो योगा करनी चाहिदी सवेरे उट्ठियै योगा करगे ते साढ़े मतलब गोडे ते बाहीं जेह्ड़ियां पीड़ां होंदियां ओह् दूर होंदियां न जियां स्वामी रामा होइया उ'नें आखेदा कि पुत्तर सवेरे उट्ठो योगा करो बाह्र जाओ ताजी हवा लैओ योगा करो योगा करने नें जोह्ड़े पीड़ां होंदियां बाहियें पीड़ां होंदियां दूर होई जानियां सवेरे उट्ठना पैह्लें कन्नै सूर्य नमस्कार करना फ्ही जग्गी बासूदेव होरें बी आखेदा ओह् बी योगा दे बड़े बड्डे शुभ करैक्टर हा उं'दा बी योगा बिच्च ' योगा करनी चाहिदी अहें अहें बाह्र दियां चीजां नीं खानी चाह्दियांअपनी जेह्ड़ी देसी साढ़ी देसी डाइट ऐ ओह् खानी चाहिदी काजू बदाम पिसता होइया जियां देसी घ्यो होइया ओह् खाना चाहिदा जियां सरेआं दा तेल जियां अज्जकल बड़े लोक सत्येम ते पता नीं केह्ड़ा केह्ड़ा खंदे साढ़ा जेह्ड़ा देसी तेल बुलबुल दा ही ऐ आहो इंसान जानी केह् बस आहें देसी चीजां खानी चाही दियां बाह्र दियां चीजां नेई खानी चाही दियां जियां अज्जकल दे बच्चे जेह्ड़े मोमोज खंदे घरा दी रूट्टी नीं खंदे आखदे मम्मी में चलेआ चक्कर लाने गी ते मोमोज खाई आंदे फिर घार आनियै रूट्टी नी खंदे एह् जेह्ड़ा मोमोज जेह्ड़ी मैदा होने बच्चें दे टिड्ढे दे अंदर ठीक ऐ खराबी होई अंदी अंदर सवेरे उट्ठी रूट्टी खाओ अपनी मतलब ताजा ताजा रूट्टी खानी चाहिदी इ'यां बेही रूट्टी नी खानी चाहिदी बेही रूट्टी होंदी ना ओह्दे कन्नै बच्चें दा ढिड्ड जेह्ड़ा खराब होई जंदा तां करियै में आखना होना सवेरे उट्ठो नाश्ता् मतलब फ्रैश नाश्ता खाना रूट्टी खानी चाप्पी मारियै ओह् बी भुञा बेहियै अज्जकल दे बच्चे केह् करदे रूट्टी लैंदे बैड पर बेही जंदे बैठिये रूट्टी लैओ चाप्पी मारियै खाओ जेह्ड़ी साढ़े अंदर मतलब शैल करियै पची जा जेह्ड़ी आहें अंदर धोड़ी पुज्जि जा होरें खानी नीं ते पुज्जनी नीं ते योगा साढ़ी तांई बड़ी जेह्ड़ी अच्छी चीज ऐ ओह् करनी चाहिदी आहें योगा नेईं करगे ते हड्डियें पीढ़ा होंदियां रौह्नियां योगा करनी चाहिदी योगा करनी चाहिदी योगा करने योगा करनी चाहिदी योगा करनी चाहिदी योगा कन्नै साढ़ा माइंड फ्रैश रौंह्दा साढ़े माइंड च स्टरैस नीं रौह्दा जियां बच्चे पढ़दे न पेपरें दी त्यारी च उत्थै बैठेदे होंदे न उं'दा माइंड फ्रैश रौंह्दा सुसाइड करी लैंदे कोई कक्ख करी लैंदा सारां आहें योगा करनी चाहिदी साढ़ा माइड फ्रैश होऐ माइंड फ्रैश होगा ते अस कम्म करने गी जागे नेईं फ्रैश होगा ते कम्म खराब होई अंदा योगा करनी चाहिदी योगा इक बड़ी ही साढ़ी इंडिया च जेह्ड़ी पापूलर होई चुकी मतलब कि इंडियां च योगा योगा नेई करगे ते कम्म खराब होई सकदा जियां केह् अज्जकल दे बच्चे न जेह्ड़े मैगी खंदा छड़ी मैगी खंदा मैगी कन्नै कक्ख नीं होंदा जियां मैगी च मैदा होंदा एह् साढ़ा ढिड्ड खराब करदा कि मैगी खानी चाहिदी होर उ'दे कन्नै फुल्के खाने चाहिदे न्यूटरी लैओ उसगी सेड़ो गंढे लाओ टमाटर लाओ देही लेओ मिक्स करियै खाओ जेह्ड़ी चीज ताकत देऐ ओह् चीज नीं खाओ जेह्ड़ी ताकत नीं होवै चीज सिर्फ फैटस देऐ बंद करनियां चाही दियां बच्चें अज्ज खाने गी फैट जियां खाने गी जियां फैट कन्नै बच्चे फैट बधदे जाना थाइरोइड होंदे जाना फैट बधदे जाना थाइरोइड होंदे जाना एह् ते फ्ही अग्गें असें पुज्जी जाना हस्ताल हस्ताल पुज्जे नीं ते उ'नें अपनियां दुआइयां दित्तियां नीं ते बच्चें दा कम्म खराब होएआ नी इसलिए जेह्ड़ी योगा साढ़े ताहीं बड़ी ही जेह्ड़ी उ'नें स्वामी नंद होरें आखेआ योगा करनी चाहिदी मतलब जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े मतलब बच्चें योगा स्टार्ट करनी चाहिदी अपनी नौ साल कोला साल मतलब जेह्ड़ी स्हेई ऐज होंदी जेह्ड़ी कन्नै उं'दी अज्जें नाजुक होंदी योगा मतलब पूरी योगा जेह्ड़ी प्रफैक्ट योगा करी सकदे ओ जेह्ड़े अज्जकल दे बुड्ढे होंदे ओह् आखदे ओह् साढ़े लक्के बड़ी पीड़ ओह दी एह् होआ दा योगा कीत्ती नीं लक्के गी पीड़ होनी गे होनी कियां होनी सवेरे उट्ठ गे ताजी हवा लैगे ते फ्रैश फील करगे फ्रैश फील नेई करगे ते फिरी कम्म खराब होई सकदा ते इ'यै अहें योगा करी चाहिदी योगा इक बहुत ही अच्छी जेह्ड़ी

तुस आक्खगेओ उन आहें एह् करना ओह् करना न्हाड़े ने कुछ नीं होना योगा करगे ते बची रौह्गे अज्जकल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ ओह् चली ड्रग्सै आह्ली सैड उ'नेंगी पता नीं होंदी योगा केह् ऐ योगा कुसी आखदे उ'नेंगी अजें धोड़ी एह् नीं पता जेह्ड़े साढ़े मोस्ट पापूलर करैकटर योगा कु'न कु'न न उनेंगी सिर्फ बस जेह्ड़ा सिस्टम होंदा ओह् लैना ते कम्म खराब होई आना